सिंधी साहित्य जी शुरूआत ॾह ईसवी सदीअ जे आसिपासि आहे हुन ज़माने में सिंधी ॿोलीअ खे झूनी सिंधी सॾियो वेंदो हुओ वक़्ति फिरंदे झूनी सिंधी ॿोलीअ में जे रूप में फेरो ईंदो वियो पहिरियों आहे प्रेम कथाउनि जो दौर ॿियों विचो दौर भक्ति काव्य जो दौर टियों नओं दौर नसरु जो दौर हिन रीत भारत जे कुंड कुर्छ में सिंधी ॿोली फहिलजंदी वेई